मुझे तो धार्मिक किताबें बहुत पसंद है मेरे जीवन में मैं ढेर सारी धार्मिक पुस्तकें ही पढ़ती हूँ जैसे रामायण हुआ और श्रीमद्भागवत हुआ शिव पुराण हुआ विष्णु पु पुराण हुआ दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ मैं ये सब करती हूँ मैं धर्म को ही मानती हूँ और धर्म से जुड़ी हूँ मुझे ये सब पढ़ने में और अपने परिवार में सबको पढ़ाने में अच्छा लगता है मैं मैं अपने बच्चों को भी इस तरह का संस्कार देती हूँ कि थोड़ा धर्म से जुड़िए और रामायण और गीता पढ़िए जिससे ज्ञान मिलता है शिव पुराण पढ़ना अच्छा है और विष्णु पुराण भी पूजा पाठ में मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरा मन लगता है मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करती हूँ और इस तरह ऐसे धर्म में जुड़ना मुझे अच्छा लगता है मुझे पूजा पाठ करना अच्छा लगता है अभी अभी मेरी रामायण की रामायण खत्म हुआ है और मैं हमेशा शिव पुराण करती हूँ अब मेरा श्रीमदभागवत चल रहा है और उसमें बहुत अच्छे अच्छे कथा मिलती है मन को शांति मिलती है हम तो यही कहेंगे कि राम चरित्र में राम का वर्णन है भरत का वर्णन है बालकांड से लेकर अरण्यकाण्ड तक सुंदरकाण्ड तक बहुत ही अच्छा लगता है और यही सब किताबें पुस्तकें मुझे पढ़ने में अच्छी लगती हैं मैं वर्णन करती हूँ और मैं यही कहूँगी कि जो भी है वो धर्म से जुड़े और इस तरह की किताबें पढ़कर और उसमें का जो भी श्लोक है और उसको मनन करें मंथन करें और मन में अपने दिल में बैठा कर उसका अपने घर में नियम का पालन करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा उसका घर वही अयोध्या राम की तरह रहेगा नहीं मैं अपने शब्दों से कहूँगी जय श्री राम जय श्रीमन नारायण हर हर महादेव धन्यवाद